میرے بارچی خانے میں بہت سے برتن ہیں لیکن میں اسٹیل کا برتن اور تانبے کا برتن استعمال کرتی ہوں اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کی صفائی آسانی سے ہو جاتی ہے اور ٹوٹنے پھوٹنے کا بالکل بھی ڈر نہیں ہوتا